हाँ बोलिए अभी हैं न भिंडी है परवल है करेला है

क्या ची लेना है आपको भिंडी पचहत्तर रुपये के जी है अभी जी हाँ नहीं उसको तो अभी बाहर से आता ही है तो दूर का दे आप दे दीजिएगा तो कहाँ से आता है सुख्खम आता है नहीं कम होने की गुंजाइश नहीं है

कितना लीजिएगा दस रूपया कम दीजिएगा किलो पर दस रूपया कम नहीं आपको दो के दो के जी में दस रुपया कम कर देंगे नहीं पोसाएगा न नहीं ऐसा सब तर रेट

परवल भी अस्सी रुपये किलो है परवल ई अपनेआप होता नहीं है बाहर से लाता है तो होगा ही अपनेआप परवल थोड़े होता है बाहर का परवल है तो भाड़ा होते होते वह हल्का हल्का ब हल्का तो दाग उग बुझइबे करेगा काहे कि यह परवल को बाहर से आता है तो यहा स फ़िर अपने यहाँ देखबे करते हैं जो आज बिका कल बिका तो दो दिन तीन दिन हो जाता है तो कुछ कुछ न कुछ दाग आएगा आएगा ही न देखिए दो चार रुपया कम दे दीजिएगा आप नहीं दीजिएगा तो हमको घाटा लग जाएगा न अच्छा आइए बैंगन पंद्रह रुपये किलो है आ आप दो रुपया किलो गोभी खिलाते थे आपको तो महक लगता था अभी आइए आ पच्चीस रूपया गोभी देंगे तीस रुपये पच्चीस रुपये पच्चीस रुपये

ले लीजिए